पजिटिब कुरता आं फ्लिपकार्टनिफ्राय गांसे कुरति अर्डार खालामदोंमोन बिनि कालारानो जादों पिंक आरो बिनि प्राइसा ब्रैजौ क्वालिटिया जोबोर मोजां गाननोबो मोजां आरो जोबोद मोजां गाननो आरो मोजांबो सफैदों आरो नोंथांमोनहाबो गाननो हागोन आरो बिहरनानै सियाबो जोबोद मोजां क्वालिटिया जोबोद मोजां गुरै कटननि कटननि आरो गुसु थान्दा आरो दा गोलोम बोथोराव गाननो जोबोद मोजां नोंथांमोनहाबो बिहरनो हागोन जोबोद मोजां आरो खालाराबो मोजां सफैदों क्वालिटियाबो मोजां गासैबो मोजांजोब कटन पुरि कटननि आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो गाननोबा बिहरनो हागोन आरो जोबोर मोजां गाननायाव गुरै थान्दा दा गोलोम बोथोर सिजेननि थाखाय जोबोद मोजां गुरै आरो माबा कालारफ्राबो मोजां सफैदों आरो फ्लिपकार्टनि एफ्सखौ जा मोजां मोनो आरो आङो गारजियानो सफैखाया आरो जोबोद मोजां बियो जोबोद मोजाङैनो सफैदों गुरै सफ्ट थान्दा गोलोम बोथोरनि थाखाय नोंथांमोनहा बिहरनो हागोन आरो बे आंथ' जोबोद मोजां मोनदों गाननानै गुरै थान्दाखाय कालारफ्राबो मोजां सफैदों आरो बेरायनाय मानायफ्राव लंपेन्टफोरजों गाननो मोजां आरो दा बियो हिन्जावफोरनि फेब्रेटखा आरो बियो कुरतिया जोबोद मोजां मोनदों आं गाननानै गुरै कटननि नालायथो ओंखायनो मोजां मोनदों आरो जोबोद मोजां नोंथां मोनहाबो बिहरनो हागोन आरो कुरतिखौ